भारतआ मोनसे सिकलारिजिम खाट्रि भारतआव बयबो धोरोमानो थांनानै थानायनि राहा दं ओंखाय जों मिथिगौ भारतआ बिसेसै हिन्दु राष्ट्र होन्नानै जों मोनथिगौ नाथाय बेवहाय भारतखौ हिन्दु राष्ट्र होन्नानै बुङोब्ला गोरोन्थि जागोन भारताव गोबां रोखोमनि धोरोमारि मानसिफोर दङ हिन्दु मुसलिम ख्रिष्टान बौधिन शिक बायदि बायदि धोरोमनि मानसिफोर दङ आरो जों मोनथिगौ गोदोनिफ्रायनो गासै धोरोमनि मानसिफोरा लोगोसेयै गोरोबलायनानै जिउ खुंबोदों आरो बेबायदियैनो भारत हादरा जौगानायाव फैगासिनो दं नाथाइ आथिखालाव राजखान्थियारि नेथाफ्रा भारतनि गोबां सुबुंफोरखौ इउनिटि एन दाइभारचिटि अरथार्द खौसेथिखौ जानगार होनो हास्थाइदों दा बिसेसयै बर्ट्टमानाव सिन्दुफोरा हिन्दु सुबुंफोरा ख्रिष्टान धोरोमखौ नायनो हायाखै गुबुन गुबुन रोखोमनि बुजायदों आरो हिन्दु सुबुंफोरा मुस्लिमफोरखौ नायनो हायाखै नंखाइ सान्दों बेबायदियैनो जोंनि भारत हादराव आथिखालाव गुबुंले जादों बेजों बे एना एनि बेजों बे एना एनि बेखाय आंनि बायदिब्ला गासैबो धोरोमानो एखे जों सासे इसोरखौनो सिबियो माट्र नामाल' बेलेक बेलेक आला इसोर भगबान बायदि बायदि नाथाइ जोंनि थांखिया मोनसेल' बेखायनो धोरोमखौ लानानै बेले बेजे राजखान्थि सोलाबायालासिनो जों खौसेथियै जों आगान सुरनाया मोजां धोरोमनि गेजेरजों जुदि नांलाय खमलाय लाबोयोब्ला जों सानसे समाव जोबस्रांनायनि लामायाव फैगोन बेखायनो जों गावबागाव धोरोम लानानै गावबागाव फोथाइनायाव गोग्गो थानांगौ आरो जों बयबो खौसेथियै जिउ खुंनो नांगौ होमब्लासो जों भारत हादोदखौ आसाम हादोदखौ जोंनि बिटिआरखौ जौगाखांहोनो हागोन जुदि जों बयबो गुबुन गुबुन थायोबोला आं मुस्लिम आं बाथौ आं हिन्दु आं संख्करे बिदिहाय गुुबुन गुबुन थायोब्ला जों जौगानायखौ लाबोनो हानाय नङा बेखायनो जों बयबो खौसेथियै जोङो गासै खामानिफोरखौनो सावरायलायनायनि गेजेरजों मावनाया मोजां बेखायनो आं खावलायो जों भारतारि हिसाबै जों जि धोरोमानो जाया मानो जों खौसेथियै गासै खामानिखौ सानलायनानै मावनांगौ एना एनि गोसोखौ फोजोबस्रांनो नांगौ